मूंखे शाहिद कपूर ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां शाहिद कपूर जी सभु पिचरूं ऐं फिल्मूं ॾिसंदी आहियां मूंखे शाहिद कपूर जी सॼी हिस्ट्री ख़बर आहे हुन जी ममी जो नालो नीलिमा अजीम आहे हुन जे पपा जो नालो पंकज कुमार आहे ऐं पत्नीअ जो नालो मीरा राजपूत आहे ऐं हुन जी सभु पिचरूं ॾाढी सुठियूं हूंदियूं आहिनि ॾिसणु जहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि ऐं ॿारनि खे बि ॾेखारे सघूं अहिड़ी हूंदियूं आहिनि मूंखे हुन जी पिचर इश्क विश्क वणंदी आहे फ़िदा वणंदी आहे शिखर आहे विवाह आहे जब वी मेट आहे कबीर सिंघ आहे तेरी मेरी कहानिया शानदार आहे हुन जो मूंखे सभिनि खां वाधारे में वाधारे विवाह पिचर वणंदी आहे विवाह पिचर में शाहिद कपूर जो नालो प्रेम हूंदो हुओ ऐं उने में उहो ॾाढो सुठो रोल कयो हूअईं उन में विवाह पाण कंहिं महिल बि ॾिसी सघंदा आहियूं विवाह पिचर में हुन जी ज़ाल जो उन छेले ताईं गॾ बि हूंदो हुओ पोइ बरी वई त बि हुन हुन सां शादी कई तॾी मूंखे ई पिचर ॾाढी वणंदी आहे जेतिरी दफ़ा बि ॾिसो न ओतिरी दफ़ा इहे पिचर घटि लॻंदी आहे तॾी करे मूंखे विवाह पिचर ॾाढी वणंदी आहे ॿीं पिचर मूंखे जब वी मेट वणंदी आहे उन में शाहिद कपूर आदित्य कक्ष्यप जो कयो हूअईं रोल ऐं हुन खे मूंखे उहा बि ॾाढी वणंदी आहे टियों मूंखे कबीर सिंघ वणंदी आहे उन में शाहिद कपूर हिकु प्रेम कहानी कई आहे प्रेम ते सॼो ॻाल्हायो अथई उन में बि ॿ हज़ार उणिवीह में सभिनि खां सुठी में सुठी पिचर उहा वई हुई शाहिद कपूर जी शाहिद कपूर सर्जन कबीर ठहियो हुओ ऐं कबीर सिंघ जे नालो राज राजधीर सिंघ नालो हुओ ऐं उन में उहो सर्जन हुओसीं उन में उहो सिगरेट पीअंदो हुओ अल धारू पीअंदो हुओ अल्काहोल वठंदो ऐं उहो कॉलेज बि वेंदो ऐं हुन हिकु छोकिरीअ सां प्रेम कंदो उहो ऐं हिन जी सॼी कहानी चई वई तॾी मूंखे उहो पिचर उन जी ॾाढी में ॾाढी वणंदी आहे